جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے بالمقابل اتّر پردیش میں تعلیم کا معیار تو ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مقابل اتّر پردیش میں تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ ہے بہت عمدہ بہت اہم ہے اتّر پردیش میں بہت سارے ایسی تاریخی جگہ ہیں جہاں پہ مطلب کہ تعلیم کیا جا سکتا ہے تعلیم حاصل کرتے وہاں کی مطلب تعلیمی معیار ہی سب سے الگ اہے اتّر پردیش میں سب سے مشہور تعلیمی ادارہ جو ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو گیا جہاں پر ایشیاء کی سب سے بڑی لائبریری موجود ہے جسے مطلب مولانا آزاد لائبریری کے نام سے جانا جاتا ہے پھر بنارس یونیورسٹی ہو گیا الہ آباد یونیورسٹی جس کو سٹی آف پرائم منسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے لکھنؤ یونیورسٹی ہو گیا اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جیسےکہ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس پورے ورلڈ میں سب سے مطلب پورے انڈیا میں سب سے فسٹ نمبر پہ آیا ہے پھر اس کے بعد یہاں کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آف اردو پورے ہندوستان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے تو یہاں کی تعلیمی معیار جو ہے کہ ہر جگہ سے الگ ہیں ہر جگہ اعلیٰ ہیں ہر جگہ سے نمبر ون پہ آتے ہیں کیونکہ ہر ریاست میں الگ الگ تعلیمی ادارہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے لیکن اتّر پردیش میں تعلیمی ادارے کا جو معیار ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے یہاں پہ اے ایم یو ہو گیا بی ایچ یو ہو گیا لے ال کی ایل کے او ہو گیا ہر طرح کی یونیورسٹی کا یہاں پہ ایک الگ مقام ہے الہٰ آباد یونیورسٹی کا الگ مقام ہے وہ اپنے مقام کی خصوصیت اپنے اپنے خود رکھتے ہیں وہ قابل تعریف ہے قابل ذکر ہے